साढ़े ग्रांऽ बिच बड़े सारे बच्चे मतलब की गेम बगैरा खेल्लदे ते जेह्दे कारण उंदे स्किल्स डेवल्प होंदे जियां खो खो खेलदे बास्केटबॉल खेल्लदे होर कुड़ियां ते बगैरा एह् लूत्ता बगैरा खेल्लदियां इत्त चलो अग्गें कुसै अग्गें नेईं जंदा ऐ एह् ते अपने गै अपने एंटरटेनमेंट लेई बाकी होर बैडमिंटन बगैरा खेल्लदे ते एह्दे कन्नै केह् होंदा की साढ़ा जेह्ड़ा मांइड ऐ ओह् फोक्स रौहंदा उस चीज़ पर की आं नेईं में एह् करना ते जेह्दे कारण साढ़ा जेह्ड़ा माइंड ऐ ओह् शॉर्प रौहंदा ऐ ते की नेईं जियां असें अगर खो खो खेल्लनी ते अगर कुसै दी टर्न ऐ ते अगर असें कुसै गी आऊट करना ऐ ते पूरी मतलब जेह्ड़े बैठे दे होंदे ते जेह्ड़े खड़ोले दे होंदे ते बैठने आह्ले दा एह् ऐ की ते बैठने आह्ले गी एह् होंदा कि असें दूई टीम दे बंदे गी आऊट करना ते जेह्ड़े खड़ोले दे होंदे ते उंदा एह् गोल होंदा कि आऊट नेईं होना ते जेह्दे कारण केह् होंदा की बच्चें दा माइंड जेह्ड़ा कि पूरा शॉर्प रौंहदा उंदा अपना फोक्स रौहदा ऐ की आं इंया इंया की आं इंया करना जां इस गेम बिच इंया करना क्रिकेट बिच इंया होंदा बास्केटबॉल बिच इंया होंदा कि बाद बेल्लै ओह् केह् करी सकदे की ते भी अग्गें उंदा जादा गै इंटरस्ट बनी जा ते भी ओह् अग्गैंं जाई सकदे अग्गें जाइयै ओह् कुतै इंटरनेशनल लेवल पर जाई सकदे भी नेशनल लेवल पर जाई सकदे खेली सकदे

मतलब कि उसी नेईं थ्होया मौका नेशनल जां इंटरनेशनल लेवल उप्पर छाने गी ते केह् ऐ कि ओह् बाकी बच्चें गी सनाई सकदा इंदे गेमें दे बारै च की इस गेम दा एह् रूल होंदा ते जेह्ड़ी दूई गेम ऐ जियां खो खो दा एह् रूल होंदा ते क्रिकेट दा एह् रूल होंदा जियां खो खो बिच आऊट करना होंदा सारी गेम च आऊट करना होंदा पर एह् ऐ की अलग अलग करना होंदा गेम्स दा अलग अलग रूल्स न की कियां कियां आऊट करना ऐ ते बाकी ते बाकी एह् की कियां आऊट करना खो खो बिच एह् होंदा कि की कुसै गी हत्थ लाइयै आऊट करना क्रिकेट बिच एह् होंदा कि अगर असें उंदी बॉल कैच करी ओड़ी ओह् इंया आऊट होई जाना तां जां जेह्ड़ियां पिच्छें विकेटां लाई दियां होंदियां बज्जी जा ओह् तां आऊट होई जंदे होर संतोलिया जां जियां संतोलिया ग्रांऽ बिच बड़ा जादा खेल्लदे कि ओह् असें इंया बनाए दा होंदा हा इंया ते बिच केह् ओह् पत्थरे गी मारदे हे ते दौड़ना भी दूई टीम नै ते जेह्ड़ा भी ओह् उसी ओह् जेह्ड़ा असें कपड़े दा बनाये दा होंदा हा अगर ओह् दूई टीम दे बंदे गी अगर कुसै गी बज्जी जा ते ओह् आउट होई जंदा हा ते इंया गै की हर इक्क गेम दा केह् ऐ की नाम अलग अलग न रूल्स न ते हर इक्क गेम्स दे अलग अलग रूल्स न ते जेह्दे कारण अस ओह् केह् खेली सकदे ते जिंदा जिंदा जेह्दे च इंटरस्ट ऐ ओह् करी सकदा जाई सकदा ओह्दे ते बाकी एह् ऐ कि कोचिंग बगैरा देई सकदे आं अस उनें गी जेकर साढ़ा ओह् इस गेम बिच जादा परफेक्ट न ते बाकी बच्चे दा ओह्दे च एह् ऐ कि माइंड जेह्ड़ा ऐ शॉर्प उस गेम बिच ते फोक्स रौहंदा हां इस गेम बिच नेईं इंया होंदा पूरा फोक्स करियै ओह् इस गेम गी खेल्लदा ते एंड बिच इयै होंदा कि दो टीम खेल्लदियां ते उंदे बिच्चा कोई इक्क ई जित्तदा ऐ कोई इक्क गै टीम जित्तदी ऐ ते इस गेम दा इयै कि अस अपने अंदर उंदे गेम्स दे रूल अपने अंदर आह्नी सकदे की इंया गेम खेल्लदे की इंया गेम खेल्लदे ते साढ़े अंदर स्किल डेवल्प होंदे उंदे रिलेटेड बस उंदा इन्ना ई ऐ बस